میں زیادہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں پر میں اپنے علاقے سے دو ایسے سیاستدار لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ ہے دادا بھوسے اور مفتی محمد اسماعیل یہ دونوں کے ایجنڈے ہے کہ انفراسٹرکچر کا ڈیویلپمنٹ لوگوں کو جاب دلوانا اور لوگوں کی مدد کرنا کھانے پینے کے سامان کو سستا کرنا پر ان میں سے دادا بھوسے کا کام نظر آتا ہے پر مفتی محمد اسماعیل صرف بیان بیان میں ہی ان کے ایجنڈے پیش کرتے